میں اکثر و بیشتر کتابیں ایجوکیشن بک ڈپو سے لیتا ہوں اور میرے آس پاس جو سستے سیکینڈ ہینڈ بک ڈپو اسٹوریج ہے وہ سنگل بک ڈپو اسٹوریج ہے وہیں سے میں لیتا ہوں